म्हाजो आवडतो खावपाचो पदार्थ म्हणजे नुस्तें भाजलेलें नुस्तें नुस्त्याचें हुमण शीत आनी सुकें सुंग सुक्या बांगड्याची किसमूर आनी ही म्हाका कित्याक आवडटा तर म्हाका जेन्ना हांव ल्हानपणाच्यान एक खायत येयलां आनी जर हें ना जाल्यार म्हाका जेवल्या भशेनूच दिसना जर रोस केला जाल्यार म्हाका जेवल्ल्या बशेनूच दिसना म्हाका हुमण आवडटा म्हाका भाजलें नुस्तें आवडटा शीत भाजी आनी किसमूर तर कित्याक कित्याक की हुमण जें आसा कित्याक तर म्हाका नुस्तें आवडटा तर नुस्त्या पासून जे जे पदार्थ जाता ते सगळे पदार्थ जे आसा ते म्हाका आवडटा जशें की हुमण हुमणान कशे आसता हुमणान नुस्तें आसता तेच्या नंतर भाजलेले नुस्तें म्हणजे नुस्तेंच भाजता शीत जे तेज्या वांगडा आमकां सायडीक लागता म्हणजे हुमण आनी जे नुस्तें आसता तें सायड डीश म्हणटा आमी जशें की शिता वांगडा भाजी आनी किसमूर तेच्या नंतर म्हाका मोदकूय आवडटा तर मोदक कसले जाल्यार तांदळाचे खोबऱ्याचे आनी ते कित्याक आवडटा तर ते अशे सॉफ्ट सॉफ्ट आसता मोव मोव जेका म्हणटा मोव मोव आसता आनी भितून गूळ चून आसता तें गूळ चून गोड आसता आनी ते भायलें सॉफ्ट सॉफ्ट जें शीत म्हणटा आमी शिताच्या पिठाचो आनी भितून तो स्टफ केल्लो मोदक मोदक न्ही स्टफ केल्ले हें गूळ चून तें खावपाक खूब आवडटा आनी हो आमी सदांच चवथी कडेन करता आनी हें तें करपाक तितलो टायमूय जाय तेका उकडचोय पडटा तेका वाफेचेर घालचो पडटा सगलें करचें पडटा पूण तो जेन्ना आमी खातात तेन्ना तेज्या वयल्यान ती तुपाची धार घालून जेन्ना आमी खाता तेन्ना मात मजा येता आनी तो हेल्था खातिरूय बरो अशें म्हणटा की गूळ चून हें आपलें जें आंगांतलें प्रोटीन जें आसा तें लेवल वाडयता म्हणजे वाडयना बट तें वाडपा खातीर हेल्प करता आनी रायस बेजिकली कार्बोहायट्रेड जें आमकां डेली टू डेली एक्टिविटिजान लागता फीश फीश कशें तर फीश म्हणजे नुस्तें नुस्तें कशें तर नुस्तें आमकां फॅट्सूय दिता तेज्या भायर प्रोटीनूय दिता तर आमी तें डेली खावपाचें अशें कांय ना बट आमी जेन्ना तें खातात तेन्ना आमी तें एक्वायर करता आमच्या भितर तेज्या भायर भाजी भाजी म्हणजे तर बेजिकली हेंच जालें फायबर तर फायबरूय आमच्या बरें तें एक तर बेलन्स जेका आमी डायट म्हणटा जेका आमी तोलून खाल्लेलें जेवण जें आसा तें आनी तेजें नंतर किसमूर किसमुरीन तें बांगड्याचें सॉल्टनेस आसता मिठाचें तें आमच्या बॉडीन जें सोडीयम लेवल आसा तो सारको उरता तेज्या नंतर तेज्या नंतर जर तोर आसा तोरान सुद्दां आमकां फायबर मेयटा ती आमटसाण मेयटा थंडता मेयटा आनी आनी अशें जें बेजीक जेवण आसा तें म्हाका खूब आवडटा आनी तें खूब आमच्या बॉडी खातीर बेनिफिशयल आसा तर ह्यो सगळ्यो गजाली आमी एडमायर करपा जाय जशें कितें आमी तांबडी भाजी म्हणा तांबडे भाजयेन आमकां कितें म्हणटा तशें फायबर्स मेयटा भितून आयन आसता आयन आमच्या बॉडीन वाडटा आनी आमच्या बॉडीन रगत वाडटा तेज्या नंतर मागीर पालक पालकानय आयन आसता तितूनय आमचें रगत वाडटा गाजर गाजरान आमचें दोळे बरें जाता तेज्या नंतर मागीर मुळो मुळो मुळ्यान हाय लेवलाचें विटामिन्स आसता टमाट टमाटान एंटीबायोक्टीक्स आसतात आतां कोरोनाच्या वल्डान आमकां जशें की वायरस येयल्या डिसीस येयल्या अशे जगान आमकां टमाट खावप किंवा लिंबू नुस्त्याक आमी लिंबू लायता भाजताना तर तो सुद्दां इमपोर्टंट तेच्या नंतर मागीर आमी हळद लायता प्रत्येक जाणा जशें की नुस्तें भाजता तेन्ना हळद हुमणान हळद तें सगळें आमी हळद लावन खाता तर तें एंटीसेपटीकूय आमच्या बॉडीन वयता मिटान आमचें सोडीयम वता तिखट खाल्या मुळे आमकां जितलें आमी तिखट खाता तितले आमचे जे बॉडी टेंमप्रेचर मातसो हाय जाता तोयी खूब इमपोर्टंट आसा तेज्या नंतर मागीर आमी हुमणान मीट हळद हुमणान जशे की आमी सोलां घालता आमटसाण ती इमपोर्टंट आसा थंडता दिवपाक थोडीशी मागी भाजी थोडीशी कोडू आसता कोडुसाणूय खूब इमपोर्टंट मागीर भाजयेन बेजिकली आमची बॉडी डिटोक्सीफायड जाता म्हणटा आमी जे कितें घाण आसा तें वयता आनी आमची बॉडी नितळ जाता